हम प्रणाम माँ जी हार्दिक स्वागत करे छियैनि हुनकर जहिया अहाँ अबे के इच्छा करू मने तऽ मिथिला छै मिथिला मे बहुत नीक लागत अहाँके मैथिली बेसी अहूँ बुझि रहल छी बड़ नीक भाषा छै सब भाषा सब तऽ बहुत प्रचलित भेल छै एगो मिथले बहुत पीछाँ रहि गेलै हँ हुनको आगे बढ़ेबा के चाही जे सब अहाँ जानबा के इच्छा राखी मिथिला पेंटिंग आओर मिथिला के खान पान मिथिला रहन सहन जे भी अहाँके इच्छा अछि जरूर अहाँ आबी अहाँके पूर्ण सहयोग मिलत एतौ बहुत तरहके पाबनि मानयल जाइ छै मिथिला मे तिला संकराइत भेल तिला संकराइत मे लाइ सब बनै छै तिल जल चढ़ायल जाइ छै जीतिआ होइ छै जीतिआ मे जीमूतवाहन के चढ़ै छै हुनकर बहुत कठिन व्रत होइ छै जीतिया मतलब एहिमे निखंड कयल जाइ छै निखंड व्रत कयल जाइ छै आओर पाबनि मे तऽ अहाँ अहाँ खाइयो सकै छी भरि दिन सहि के फलाहारो कए सकै छी एहि मे एगो अन्न जल अन्न तऽ बहुत दूर के बात छै अहाँ जल तक ग्रहण नहि करि सकै छी एहिमे बहुत पाबंदी रहै छै बुझियो एतौ बुजुर्ग सँ बुजुर्ग महिला करे छै मिथिला मे हमर सबके दादी सब सेहो करैया एकटा पर्व छै मिथिला मे मनायल जाइ छै महापर्व छठि से मानयल जाइ छै राम जीत के अवसर राम जी के अवसर पर दिवाली से मनायल जाइ छै

से तऽ अहाँ एबै तहने पता चलतै ने अहाँ एबै तहन अहाँके जे नीक लागल अपना तरफ सँ मिथिला वासी कखनो भी करे के मौका नहि देत जे कोनो तरह के अहाँके कष्ट हुए लेल बड़ा फेमस छै बड़ा प्रसिद्ध छै मिथिला वासी अहाँ जरूर आबी जहिया अहाँके इच्छा हुए मधुबनी के नीक मिथिला पेटिंग बहुत प्रसिद्ध छै हम अखन मिथिला सबसे नीक एगो मिथिला हाट सेहो खुललै हँ ओतौ जा सकै छी अहाँ मिथिला साइड जेबै ने तऽ अहाँके मिथिला के अहाँके लगभग सब चीज अहाँके ओतुका कल्चर मिल जायत मकई के रोटी खुएनाइ भनसा घर घूमे के लेल जी ठीक छै धन्यवाद